मैं बहुत से लेखकों की पुस्तक पढ़कर देख चुका हूँ जिससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवनकाल में जरूर एक से या दो बुक किताबें लिखनी चाहिए क्योंकि अपने जीवन काल में अगर आप अपने अनुभव से सीखे हुए सीखे हुए पुस्तकों को लिखते हैं अपने अनुभवों को उस में प्रकट करते हैं तो वह दूसरों को प्रेरणा मिलती है और उससे और मैं अपने विचारों को भी प्रकट करता चाहता हूँ इसीलिए मैं पुस्तक लिखने के बारे में जरूर सोचता हूँ मुझे पुस्तक लिखने की सहायता के लिए पहले मैं लेखकों की पुस्तक पढ़ता हूँ समाज को देखता हूँ और संस्कृति को पढ़ता हूँ जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं लिख सकता हूँ अपने पुस्तकों को और उनके बारे में भी